हा हाणे असांजे घर में काफ़ी सालनि खां वठी एल पी जी कनेकशन आहे एल पी जी कनेकशन हुजण खां अॻ में इस्टोप ते रसोई थींदी हुई जेको ॾाढी दिक़त वारो हूंदो हुन सां घर में काफ़ी धुओ धुओ थींदो हिन खां अॻ में लकड़ियुनि जे ज़मानो हूंदो हुओ लकड़ी बा बारींदा हुआ लकड़ियुनि में काफ़ी धुओ थींदो हुओ बासण बि कारा थींदा हुआ त हुन सां हाणे तमामु सवलो थो थिए चालू बंदि करण बि सवलो थो थिए एल पी जी कनेकशन में प्रदूषण घटि थो थिए पियो अॼु जे ज़माने में एल पी जी कनेकशन हुजण खां ऐं पहिरीं जे भेट में हाणे ल लकड़ा तमामु पहिरीं लाइ वधीक वापरींदा हाणे घटि था वापरिनि त हुन सां पर्यावरण में फ़ाइदो थो थिए पियो